आच्चा आंनि गामिया महनपुर बे महनपुर गामिनिनो आङो सासे आबादारि आं मिन्थिगौ जोंनि गामियाव गोबां रोखोमनि आबादारिफोर दं थिक बिदिनो जोंनि गामियाव गोबां रोखोमनि फालांगिफोरबो दं जोंनि गामिनि फालांगिफोरनि भिटोराव नाम्बार सेथि नाम्बारावनो बुंनो हायो जोङो जोंनि गामिनि बाहागोआवनो फालांगि खालामनो थाखाय मोनसे दैलि गधुलि बाजार बा विकलि सप्ताहि बाजारबो दं बेयाव गोबां रोखोमनि गलादारफोर दं बेयाव गेलामाल गलादार दङ साइकेल मेकानिकजों लोगोसे गोदान साइकेल फाननाय बेबायदि फालांगिरिफोर दं आरो गामिनि आइजोफ्राबो बेयाव न'नि मुवा बेसादफोरखौ जेरै मेगं थाइगं न'नि बारियाव फोनाय लाइ लाफा दुन्दिया बायदि बायदि मुवा बेसादफोरखौ बेयाव फाननानै न'खरनि माखासे फिसा फिसा गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ बुथुमनानै लायो थिक बिनिनो गेदेर फालांगि बुङोब्ला बा जोंनि न'खर सालायनो हानाय माखासे गोग्गो न'खर दैदेननो हानाय माखासे फालांगिरिफोरबो दङ जेरै गय फाथो माइ बायस'नानै गोबां न'खरा बेनिफ्राय गोग्गो न'खर दैदेननो हादों बैफोर न'खरनि बिगोमाफ्रा नांगौ मुवा बेसाद जानाय बुस्तुफोरखौ फालांगि खालामनायनि गेजेरजोंनो जों आर्जिनानै लादों आरो जोंनि गामियाव माखासे गोबां रोखोमनि फालांगिफ्रा गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादखौबो लाबोनानै ओनसोलाव फालांगि खालामनानै गावनि न'खर दैदेननाय बेखौ गोग्गो न'खर दैदेननो राहा मोन्दों बेनिनो जोंनि फालांगि खालामनायफोरनि फालांगिरिफोरनि मददआ गोबां बाख्नायथावना जादों बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि फालांगि जोंनि गामिनि फालांगिरिफ्रा बायदि बिथिंनि फालांगिखौ मोजाङै मोजां खालामनायखौ जोङो मोननो हादों